मां रहंदी आहियां मवैया में हाणे आलमबाग में नओ घरु वरितो आहे उते एतिरो वॾो घरु आहे पंज छह एसी आहिनि ऐं उन में मोटर पाणीअ जी आहे महिमान अचवञु कंदा आहिनि मुंहिंजा माइट सो उनी खे तेज हवा लाइ लोड वधाए सॼो बिजिलीअ जो लोड वधाए सॼो उन में असांखे बसि वॾो घरु आहे त उन वॾे घर में लोड घटि थो पए पियो बिजिली जो सो लोड वधाए छॾियो महिमान त ईंदा आहिनि